आजुक दुनिआमे मैथिली भाषाके चारि पाँच गो चुनौती अछि जेना कि मातृकभाषा प्राथमिक शिक्षासँ शुरु करबाक देलक चाही राजभाषाके दर्जा देबाक चाही मैथिली भाषाकऽ पाठ्यपुस्तकमे मात्र मैथिली भाषाकऽ भी शामिल करना चाही आओर मिथिलाके लिये ई बहुत जरुरी अछि मैथिली भाषाके सभ लोकनिके लिअ अनिक अनिवार्य होना चाही मैथिली भाषा हर जगह हर गाँवमे बाजल जायत अछि हमर मिथिलामे बाजल जायत अछि ओ कर्मचारी बाजैत अछि कि लोकनिक घरमे बाजैत अछि कि बाजारमे बाजैत ऐ हर जगह बाजैत अछि मैथिली भाषा एहन भाषा अछि कि सुनयमे मधुर लागैत अछि सुनिकऽ एहन लागैत अछि जे हम ककरो प्यारसँ रेस्पेक्टसँ बात करैत अछि मैथिली भाषा सुनिकऽ एकटा अपनाके अपनपनके अनुभव होयत अछि मैथिली भाषा मैथिली भाषा जतय बाजयमे प्रिय होइत ओतय सुनयमे नीक लागैत अछि एहि दुआरे मैथिलीके भाषाकऽ राजभाषामे भी शामिल करबाक देबाक चाही मैथिली मैथिली भाषा बहुत जादा ही प्रिय भाषा अछि